क्रिकेट छै की खेलके एक अलग अलग समूह शांति राष्ट्रके बीच संबंध बढ़ाबै छै बुझलिए क्रिकेट राष्ट्रीय स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट या प्रखंड लेबल पर खेलय से मनुष्यके मानविक क्षम क्षमता बुझलिए बढ़ि जाइ छै जैसेकि कोइ भी चीज होइ छै जैसे अपने घर गाँवमे क्रिकेट होइ खेल कूद होइ जैसे समाजमे एक दूसरेके बढ़त होइ छै जैसेकि ताकत होइ एनर्जी छै बहुत सी समस्या क्रिकेट सऽ लऽके अहाँके स्वास्थ्यमे खासके बहुत जादा बढ़त मिलत जैसेकि कोइ भी चीज करियौ द रनिंग छै क्रिकेट स्पोर्ट छै गेम गेमके मामलामे अगर कोइ भी जाइ छियै अहाँ तऽ आगेके लिए बढ़त मिलत बहुत सी चीजमे एक दूसरेके शांति व्यवस्थाके मिलयके चाहत जैसेकि एक दूसरे से अहाँके आर्थिक व्यवस्थाके भी एहिसे बढ़त होइ छै जैसे एक दूसरे से खेल छै एक दोसर कंट्रीके बीच खेलै छियै अहाँ तऽ ओकर इनकम अहाँके पास आबै छै अहाँके इनकम ओकरा पास जाइ छै जाहु सऽ मतलब आन जान बहुत बात छै की जैसेकि अहाँके समाजके अर्थ ब्यबस्था भी बढ़ि सकै छै एहि चीज से हरेक चीजके लिए अलग अलग प्रक्रिया होइ छै जैसेकि अहाँ की मतलब बहुत सी बात हो जाइ छै हम अहाँ क्रिकेट खेलाइ लए गेलिए ओहिसऽ बच्चा सब सीखलकै गाँवके फेर ओ आगे सोचतै की हम एक डिस्ट्रिक्ट से दोसर डिस्ट्रिक्ट अथी जिला जइयै फेर ओहि जिला से स्टेटमे जइयै स्टेट से फेर अपना कंट्री से बाहर खेलिए जाहिसऽ कि एक दूसराके अपना हियाँ से एक दूसरे के लगाब मे एक दूसरे के बीच से संबंध बहुत अच्छा बनाबै छै और वही